پرفیوم میری پسند میں پچھلے دفعہ اپنا ایک تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں ایک دکان پر گیا پرفیوم خریدنے کے لیے جو مجھے بہت پسند ہے میں پرفیومس کا استعمال کرتا ہوں بہت سارے لوگ شک پسند کرتے ہیں دنیا میں پرفیوم کو استعمال کرنا اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک اچھی خوشبو پیدا کرے پرفیوم کے ذریعے اور پرفیوم کا بہت سارا استعمال ہوتا ہے بہت بکری ہوتی ہے بہت اچھے پرفیوم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جیسے کہ اقدس ہے اجمل ہے فوگ ہے کے ایس ہے بہت سارے مارکیٹ میں براںڈس اور ورائٹیز موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پسند بھی آتی ہے بہت سارے لوگ جہاں مجمع ہوتا ہے ٹوگیدر ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ اگر آپ پرفیوم لگا کر جائیں گے تو وہاں پہ لوگوں کے درمیان میں آپ کو ایک اچھی طریقے سے لوگ نوٹس کر پائیں گے کہ آپ کے اپنی موجودگی کو آپ ایک اچھی خوشبوؤں کے ذریعے ثابت کر پائیں گے لوگوں کے بیچ میں لوگ چاہیں گے کہ آپ سے ملیں بات کریں آپ کے قریب ٹھہریں بہ بجائے کہ آپ کے اندر ایک اپنے جسم کے ایک دوسری بو آئے خوشبو کے بجائے تو پرفیوم ہمارے زندگی میں ایک اچھا مقام رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پرفیوم سے ہمیں کچھ نیگیٹو ایکسپریئنس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کو پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے ان کو سانس کی شکایت ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو جسم پہ دانے نکل آتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کے خوشبو سے اس کی فریکوینس سے الرجی ہوتی ہیں ان کو ناک کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جب اپنے جسم پہ پرفیوم کو اسپرے کرتے ہیں تو ان کے جسم پہ ریشز ہو جاتے ہیں ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو نیگیٹو اور پازیٹو تھاؤٹس میں ہمارے پاس موجود ہیں